ٹکنالوجی سے جو ہے زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے میں اپنی زندگی میں جو آسانیت محسوس کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ آن لائن بینکنگ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے ہم اپنے موبائل سے کسی کو بھی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں جیسے پے ٹی ایم کے ذریعہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم موبائل کے ذریعہ بھی پیمنٹ کرسکتے ہیں یہ مجھے بہت زیادہ آسان لگتا ہے تو میں اپنی زندگی میں پے ٹی ایم عام طور پر پے ٹی ایم کا ہی استعمال کرتی ہوں جیسے کہ کبھی مجھے کسی جگہ کھانے جانا ہوتا ہے تو اس جگہ کا ریویو وغیرہ جو ہے میں پہلے ہی سرچ پڑھ لیتی ہوں گوگل پر اس جگہ کے بارے میں دیکھ لیتی ہوں کہ وہ کتنی دور ہے وہاں کا ریویو کیسا ہے وہاں کا کھانا کیسا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں میں آسانی سے آن لائن دیکھ لیتی ہوں تو یہ ہے یہ ساری تکنالوجی سے جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی بہت زیادہ آسان ہوگئی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اب بہت زیادہ آسان ہے